ہمارے ایریا میں جو ہے ہر چیز کی سہولت ہے اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن ہے پولیس اسٹیشن ہے ہاسپیٹل ہے بہت ایریا ہمارے ایریا میں سہولت ہے یعنی کبھی کچھ وقت بارش ہوتا ہے کچھ وقت موسم گرم رہتا ہے کچھ وقت موسم ٹھنڈا رہتا ہے اور جو ہمارے ایریا میں کسی چیز کی دقت نہیں ہے ہر چیز میں سہولت ہے اور جو ہے کھانے پینے کا سامان بھی جو ہے بڑا سہولت سے مل جاتا ہے اور جو ہے کپڑا لتا جو ہے اس کے اعتبار سے بھی ہمارے یہاں سہولت ہے اور جو ہے تمام چیز جو ہے ہمارے یہاں آسانی سے مل جاتی ہے یہ ہمارے لیے سب سے بہتر جگہ ہے اور جو ہے یہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اس میں ہم کو کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جو ہے ہمیں چلنے آنے جانے کے اعتبار سے بھی سڑک کے اعتبار سے بھی سہولت ہے ہمارے ایریا میں اور جو ہے ہر چیز کی ہمارے ایریا میں سہولت ہے تو اسی لیے ہمارے زندگی گزارا ہمارا ماحول بھی جو ہے پورا شانت ہے اس میں کسی چیز کی دقت نہیں ہے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے کہ ہم جو ہے جس ایریا میں رہتے ہیں یہ ہمارا بہت شانت ماحول ہے شانت ایریا ہے اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے اور اچھا ہے یہ ایریا جو ہے کسی چیز کا ہر چیز کا اس میں سہولت ہے ہاسپیٹل ہو گیا ریلوے اسٹیشن ہو گیا بس اسٹاپ ہو گیا اور جو ہے سواری ہو گیا آنے جانے میں سہولت ہے ہمارے لیے بہت اچھا علاقہ بہت اچھا